हैलो हां जी हां जी हां जी पैह्ले ते तुस जम्मू दा कटरे कटरे दी बस पकड़ो कटरे पुज्जो ते क कटरे चा उत्थें चढ़ाई स्टार्ट होंदी ऐ उत्थें तुसें पैह्लें तुसें पैदल बी जाई सकदे ओ उत्थें घोड़े बी होंदे ऐं जिंदी सवारी तुस करी सकदे ओ होर पर ज्यादा फायदेमंद ते पैदल होंदा ऐ ठीक ऐ तुसें ओह् तुं'दे पर डिपेंड करदा तुसें चली पांदे कि नेईं चली पांदे बाकी एह् एह् रास्ता ऐ हां जी हां जी उं'दे ताईं ते ओह् घोड़े बगैरा हैन उं'दे पर तुस जाई सकदे ओ होर होर छोटे बच्चे ते उ'नें झूले बगैरा बी होंदे ऐ ओह् ओह् लेई सकदे ओ तुस हां जी हां होर हैलीकाप्टर बी ऐ ओह्दे बी